मुझे ख़ुशी मिलती है जब मेरी जो भी मैं चाहता हूँ जो मेरे मन में चीज़े उत्पन्न होती है वो अगर मेरे हिसाब से पूरा हो जाए तो वो उससे मेरे को बहुत ख़ुशी मिलती है इसके अलावा मैं मेरा जो अधुरा काम जो रुक जाता है वो किसी ना किसी के ज़रिए पूरा हो जाए या मेरे ही ज़रिए क्यों ना पूरा हो जाए तो वो उससे भी मेरे को खुशी मिलती है इसके अलावा जो मैं दिमाग़ में जो सोचता हूँ जो मेरे मन में चलता रहता है वो अगर उसके ऊपर मैं काम करता हूँ अगर वो काम कर के रहता हूँ और वो खु कम्पलीट हो जाए तो उससे भी ख़ुशी मिलती है इसके अलावा जब मैं एग्ज़ाम में किसी ना किसी काम को करने स्टार्ट करता हूँ अगर मेरे लिए वो काम हो जाता है मतलब वो काम सक्सेस हो जाता है तो उससे भी मेरे को ख़ुशी मिलती है इसके अलावा ख़ुशी ख़ुशी से मेरे को ये लगता है कि जो भी आपकी मन में श्रद्धा है या जो भी आपके भक्ति भाव उससे जो भी काम करते हैं वो अगर आपको को पूरा हो जाता है या मेरे मेरे हिसाब से मेरे को जो पूरा हो जाता है तो उससे मेरे को सब से ज़्यादा ख़ुशी मिलती है इसके अलावा जब बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ और जब बच्चे इधर उधर मतलब खेलते रहते हैं हँसते रहते हैं तो उससे भी मेरे को ज़्यादा ख़ुशी मिलती है इसके अलावा जब दोस्तों के साथ मिलते हैं दोस्तों में जब गप्पे शप्पे लगते हैं जो पुरानी बातें छोड़ के जो नई चीज़े आपस में सेयर करते हैं पार्टीयां करते हैं तो उससे भी ख़ुशी मिलती है इसके अलावा जब कभी परेशान रहे और कोई दोस्त आ के या कुछ भी आ कर के हमें हंसाए या फिर घुमाने ले जाए या कहीं शेहरों की तरफ़ जाए मतलब घूमने के लिए जाए किसी दुसरे स्थान पर तो उससे भी ख़ुशी मिलती है इसके अलावा जब मैं कहीं जाता हूँ टूर एंड ट्रेवल पर कहीं जाता हूँ ख़ुशी ख़ुशी अगर जाता हूँ मतलब कोई ग़म नहीं कुछ भी नहीं तब अगर जाते हैं अपने मन से तो उस टाइम सब से ज़्यादा मनोरंजन अगर चीज़े देखते हैं अच्छी अच्छी चीज़े देखते है तो उससे ज़्यादा ख़ुशी मिलती है